नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ नमस्ते हम कर रहें चाहिए भी कर रहें हैं बोलिए हमारे यहाँ मशहूर पर्व है छत्त दीपावली होली होली में भी मनाया जाता है छत्त में गाय का गोबर होगा वह आपको उपवास में है तो तीन चार दिनों तक होता है सब से पहले माहिलाएँ लोग या पुरुष भी कुछ ऐसे हैं जो उपवास रखते हैं निर्जलाप रखते उसमें भगवान का जो है सो आ जाता है उसमें बहुत सारी प्रसाद बनता सामग्रियाँ बनती हैं इसके बाद भी जो है सो नारायण को अर्ग आस्थापना कर के अर्ग दे कर के भी समापन होता है उसमें जो है दो चार दिनों का पर्व होता है एक दिन निहायक खाए पी शुरू होता है और उसके बाद जो है माहिलाएँ लोग बनाती है खीर का प्रसाद बनाती हैं गेहूँ की रोटी बनाती है उसके बाद माहिलाएँ जो है वो शाम के समय यह जो है सो पर्व करती हैं और अपना हाथ उठाती हैं में से उसके बाद जो है उसको फिर कल वह कर के यह स्नान उसनान कर के प्रसाद बनाती है खीर या ठाकुआ वग़ैरह का प्रसाद बनाती है फिर जैसे केला होता है सारे पूजन सामग्री उसमें होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके बाद जो है माहिलाएँ उस चीज़ को ले कर तट घाट कि और जाती है शाम के समय डूबते सूरज देवता जो है अर्ग होता है इसके बाद अर्ग समापन होने के बाद वहाँ से चलती हैं आती हैं रात भर जब निकल जाती है फिर फिर भगवान की आराधना होती ही रहती है वह करती ही रहती हैं फिर सवेरे सुबह नाग सूज्ज का अर्ग होता है तब जा कर खा पत्नी के दिन जो है तो वह समापन होता है और इसके बाद वह माहिलाएँ लोग वारन करती है और पुरुष लोग भी जो छत्त किए रहते हैं वह भी करते हैं उसी के साथ इसी समय से सभी लोग चलते हैं ये छत्त का हुआ दीपावली में भी लोग जो है सो सफ़ाई सुफई करते हैं हाँ दीपावली में भी लोग जो हैं सो लक्ष्मी की पूजा करते हैं हर शाम के समय और दस लोग पन्द्रह लोग पहले से साफ़ सफ़ाई घर की घर से ले कर सारे सामानों की घर सफ़ाई करते हैं फिर दीपावली के हाँ हाँ पूजा होती है शाम में लक्ष्मी पूजा होती है दीप जलाया जाता है ये सारी हमारे यहाँ बिहार की जो है परम्परा है बिल्कुल लक्ष्मी पूजा के दिन मिठाई भी बाटती है हाँ हाँ बाटते हैं ख़ूब हाँ बिल्कुल ख़ुशियाँ मिलती है ख़ुशी से ही तो पूजा होती है और ख़ुशी से ही तो प्रसाद बाँटा जाता है प्रसाद में मिठाइयाँ बाँटी जाती है जो अन्य कोई प्रसाद नहीं और बहुत सरियाँ होली होती है यहाँ होली में भी लोग ख़ूब रंग व उत्सव मनाते हैं